आयज आमकां शेतात वेगळी वेगळी नवी पद्दती आपणायतात देखीक पयलींचे लोक शेतात बैल घालून जोता बांदताले पूण आतां जोतां बांदनात ट्रॅक्टरां सारकीं अशीं मशिनां आयल्यात सगळे लोक जे आसा ते आपले शेतात ट्रॅक्टर घालतात ही एक पद्दत आसा जेन्ना पयलीं खास करून शेतात खूब मनशां घेवन रोप लायतालीं पूण तीं आतां तशें ना कांय कडेन आसा रोप लावपा लावपाक वेगळे नवे मशिनां आयल्या ह्या मशिनाक लागून बेगीन रोप लावन जातात हें खूब फायद्याच्या कमी वेळा भितर जाता तशेंच धान कातरपा खातीर सुद्दां मशीन आयलां पयलीं लोक हातात विळो घेवन धान कातरताले पूण आतां तशें ना आतां धान कातरपाक सुद्दां मशीन आयल्या पयलीं धान कातरून जाले उपरांत सुकून तें मळ मळटालें बैलाक बांदून पूण आतां भात मळपाचें मशीन आयलां रोखडीत जाता सगळें काम पयलीं भात वाडोवपा खातीर वाऱ्याची वाट पोळोवपाक पडटाले पूण आतां तशें ना आतां फॅन लावन भात वाडयतात आनी हाका लागून ये तें रोखडीत जातात हें सगळें शेताक लागपी नवे नव्यो पद्दती आसा